नमस्कार नमस्कार हम हँ हँ हँ राजीव कुमार झा बाजि रहल छी हमर घऽर लोहना भेल मधुबनी जिला हँ हँ हँ हँ जी जी एन जी ओ चलबैत छी मिथिला पेंटिङ्ग पर छै हमर कारोबार आओर एहिमे ई छै हँ हँ हँ हँ छै हमर गाम से ई छै खास कऽ के ओहिमे जे लड़की छै लड़को छै लेकिन खास कऽ के जे लड़की छै ओकर ओ अपन कलाके माध्यमसँ आर्थिक स्वाबलंबन केना हेतै ई सबसे पैघ एकर थीम छै ई एन जी ओ के ई एन जी ओके सबसे पैघ थीम छै आ ओहिमे ओहिमे हमरा बुझाइया छओ सए से सात सए बच्चा हमरा से जुड़ल छै आ ओ इएह कहि सकैत छी जे ओ अपन कम से कम जे खर्चा छै से ओहि माध्यम से ओ निकालि रहल एहि कयटा तऽ बच्चा इहो अछि जे परिवारोके कनि मने हेल्प कऽ रहल छै ई सब भऽ रहल छै ताहि दुआरे हमरा लगैया जे ई बेसी जगह होयबाके चाही अत्यधिक बेसी जगह ई बढ़िआँ हेतै हँ हँ

नहि नहि ओहिमे इलिटरेट बहुत कम अछि मैट्रिक इण्टर ग्रैजूएशन ग्रैजूएशन पास सेहो बच्चा सब छै लेकिन जे खास कऽ के पढ़ि रहल अछि अखनि कतहुँ ने कतहुँ मैट्रिक से लऽ के ग्रैजूएशन जे अपना एहिठाम छै ओ बेसी बच्चा छै ओना इलिटेरेट कहि सकैत छी लेकिन जेना हाउसवाइफ टाइपके लोक ओ सेहो अहाँकेँ एहिमे जुड़ल छथि

हँ हँ भेटैत छै सर्टिफ़िकेटो भेटैत छै आ सर्टिफ़िकेट कोनो ओ सेंटरके एकटा अपन सेंटर छै तहि से नहि छै ओ भारत सरकारके खास कऽ के जे कपड़ा मंत्रालय छै ओ विभिन्न ठाम ओकर अथी कयल जाइत छै ओ ओहि ओ ओ बीच बीचमे तीस दिन पंद्रह दिन बीस दिनके से एकटा कोर्स होइत छै से ओकर सर्टिफ़िकेट कोर्स होइत छै बहुत बहुत अहुँके धन्यवाद जे अहाँ प्रश्न बहुत नीक पूछलहुँ

वाह नहि नहि हमहुँ सब कोशिश करबै जे आओर एकठाम दू ठाम ओना सेंटर विभिन्न ठाम छोट छोट समयके लेल महीना पंद्रह दिनके लेल देल जाइत छै ई होइत छै लेकिन परमानेंट सेंटर एकेटा छै

पण्डौल ब्लाकमे तऽ कम सम्भव छै लेकिन झंझारपुर ब्लाकके अंतर्गत चूँकि झंझारपुर पण्डौलके बीचमे हमर घर अछि दूनू ब्लाकके बीचमे छै तऽ पण्डौलो ब्लाकमे दू तीन हँ हँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै बहुत बहुत